भई साढ़े ताहीं ते मन्दिर न अस मंदरे ई जन्दे जगराता करदे कदें कदें राती बी करदे ते कदें दिनें बी करदे अस न ब्राह्मण लोग पंत कदें असें करना होंदा भई सतसंग होऐ दे साढ़े इत्थे मंदर ऐ चीची माता दा सुने दा होना कागंड़े आह्ली माता चीची माता ओह् मन्दर ऐ साढ़े घर इत्थें ते अस जन्दे उत्थें जोत शात जगांदे मन्दर जन्दे ते अपना द'ऊं घड़ियां सतसंग करदे म्हल्ले आह्लियां जननियां बी औंदिया फ्ही करदे अपने भजन भुजन ज्यादा ऐतबारें गै होंदा सारे घर होंदे उस दिन ते फिर अस जन्दे मंदर